ریاست مہاراشٹر ایک ایسی ملٹی نیشنل ریاست ہے یہاں پر ثقافتی تہذیب قدرتی طور پر ملتی نیشنل تہذیب ہے ورثے میں یہاں پر ہر زبان اور ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں یہاں کی سب سے بڑی ثقافتی ورثہ اردو زبان ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر فلمی دنیا کی اور روزی روٹی کے لیے جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب اردو زبان کو لے کر آئے ہیں اردو زبان کے یہ رول جو یہاں پر آزادی کے بعد سے زیادہ رجحان ہے کیونکہ یہاں شاعر دانشوروں اور بھی بہت سے لوگوں کا ہے